हां जी मैं अदिता बात कर रही हूँ हाल ही में मैंने आपके यहां से ऑनलाइन भोजन का आदेश दिया था मैंने आपके यहाँ से दाल और सादा तवा रोटी मंगाई थी परंतु मुझे आपने उसकी जगह पे पनीर और बटर नान भेज दिया है मैं इस भोजन से बिलकुल संतुष्ट नहीं हूँ और मैं यह पूछना आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ क्या आप यह औडर वाप्सी ले सकते हैं क्योंकि मैं इस भोजन को बिलकुल भी ग्रहण नहीं कर सकती हूँ मुझे बहुत सादा खाना खाना था परंतु आपने जो मैंने आपको आदेश दिया आपने उसके मुताबिक नहीं भेजा आपने कुछ तेज़दार और मसालेदार ही खाना मुझे भेज दिया है तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्या आप मेरा जो ये भोजन है यह वापस ले सकते हैं क्या ये वापस संभव है अगर आप इसको ले सकते हैं तो कृपया करके मुझे बताइए की यह संभव है या नहीं है